से जानुवारि नैरोजा नैजिनै जिब्रै जुन नैरोजा नैजिनै जिद' जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिसे नभेम्बर नैरोजा नैजिथाम जिसे डिसेम्बर नैरोजा नैजिथाम